दिक्खी लैओ अगर डांस दी गल्ल करां ते बालीवुड गाने सबसे बैस्ट होंदे मतलब गाने बिच अगर में बी इक डांसर के आं अगर में बी गल्ल करां ते मतलब ज्यादातर डांस मतलब बालीवुड गाने पर गै करना ते बालीवुड दा सबसे ज्यादा इन्फ्लूऐंस ऐ डांसर क्योंकि ज्यादातर गाने जेहके ऐन ओह् बालीवुड दे गै गाने न उ'ऐ यूज करदे अपने जेह्के गाने जेहके डांस बिच ते मतलब जे ऐवरग्रीन जेहके डांस सांग हून में केह् सनां सारे गै ऐवरग्रीन न मतलब किश बी हैन जेहके मतलब मेरे ख्याल बिच हैन कोई गाने जि'यां कजरारे सोनी दे नखरे उच्चा लम्मा कद्द ते दिल चोरी ते दिल्ली वाली गर्लफ्रैंडस बदतमीज दिल मतलब बड़े ज्यादा गाने न हून इंदे बिच जेह्का डांस करने दा जेह्का अंदाज ऐ जेह्का मजा ऐ ओह् किश होर गै ऐ आं ते मतलब में बी इक डांसर आं ते मिगी बड़ा ज्यादा मतलब बालीवुड दे के गाने न उंदे बिच डांस करना मिगी बड़ा ज्यादा पसंद ऐ आं ते जि'यां जि'यां अज्ज कल्ल दे सोशल मीडिया दा जमाना ऐ ते जि'यां इंस्टाग्राम तुस लोग चलांदे गै होने अस बी सारे मतलब सारे जने चलांदे हून जि'यां कोई नमां गाना आंदा बालीवुड ते बस सारे लोग बनान लगदे रीलां उस गाने उप्पर मतलब अगर डांस बिच मतलब बालीवुड दा सबसे ज्यादा इंफ्लूऐंस ऐ अज्ज कल्ल क्योंकि सारे लोग वालीबुड गाने गै चूज़ करदे अजकल